میری سب سے بڑی طاقت میرے ماں باپ بھائی بہن ہیں جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں كسی واسطے ڈر نہیں لگتا ہے اور جب ہم كہیں جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ كے ساتھ جاتے ہیں اور سب سے میری بہت سی كمزوریاں بھی ہیں جب میں چلتی ہوں تو بہت تھک جاتی ہوں یا اسكول جاتی ہوں وہاں كوئی فنکشن ہوتا ہے اور مجھے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو میں كاںپنے لگتی ہوں اسٹیج پہ پہنچ كے جب مجھے مائک دیا جاتا ہے تو میرے ہاتھ بہت كانپنے لگتے ہیں اور ہم ڈر كے مارے كچھ بول نہیں پاتے ہیں اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے كہ كہیں مجھ سے كوئی غلطی نہ ہو جائے